गांसे बिजाबखौ आङो फोजोबनो ओरैनो गोसो होनानै फरायोबा सान्थाम सानब्रै लायो आं बांसिन स्कुलाव माबे बिजाबखौ फरायनो मोजां मोनो बि बाखि टेक्स्टबुकफोरखौ आं बारा गोबाव बांसिन गोबाव लायो फरायनो आं सल'मा गांसे फरायोबा बिखौ गोसो होथाबनानै फरायो फरायनानै बिदिनो सानथाम सानब्रै फोजोबो आंना बिदि सबप्तायारि टारगेट जेबो गैया सबप्तायारि दानारि जेबो टारगेट गैया आं जे गोसो होनानै फरायो बेखो गोबावनि सान्थाम सानब्रैआवनो फोजोबनो हायो आं बांसिनानो सल'मासो सल'न्थाइमा सल'बाथा बेफोरबादि बिजाबखौ बांसिन मोजां मोनो मोजां बांसिनानो गोदोनि लिरनाय मैहुर जुजाइनि अर बेफोर बायदि बिजाबफोरखौ फरायनो आं बांसिन मोजां मोनो आं बिदि सप्तायारि टारगेट जेबो लाया गोसो होना जाय बिजाबखौ आं मोजां मोनो बेखौ बिदिनो फरायथाब्बाय थायो गोसो होनानै मोजाङै